जेह्का मेरा फेवरेट खाना ऐ ओह न राजमां ते चौल राजमां चौल जेह्के मेरे जेह्ड़े फेवरेट न ते उ'नेंगी अ'उं यूट्यूब प्रोग्राम जेह्ड़े उं'दे चैनल उप्पर टी वी उप्पर बी दिखदा रौह्ना राजमां गी केह् करना पौंदा केह् उ'नेंगी उं'दे कशा मतलब असेंगी बड़े मतियां जेह्ड़ियां साढ़े अंदर जेह्डियां कमियां होंदियां ओह् थ्होंदियां जेह्ड़ियां घट्ट पूरियां चौल खंदे जेह्के होंदे ओह् मेरे फेवरेटहुड ऐ राजमां चौल खाने कन्नै असेंई केह् होंदा कि बंदा फिट रौह्ंदा इन्ने बी नेईं खाने चाहिद लेकिन चौल होई गे फुल्का बी ओह्दे कन्नै मिक्स करियै खाना जेह्का बड़ा अच्छा होंदा ते जेह्ड़े मतलब जेह्का फेवरेट फूड बनाना सिक्खे दा में जि'यां यूटयूब उप्पर सर्च करना उत्थुआं सिक्खना कि राजमां कि'यां बनांदे पैह्लै मतलब गालना गालने फ्ही गालियै उ'नेंई शैल ग्रेवी बनानी टमाटर होई गे प्याज होई गेआ मर्चा होई गेइयां जीरा होई गेआ होर बी जिन्ने बी मसाले बगैरा प्ही ओह्दे च पाइयै प्ही उंदी इक शैल करियै उप्पर ग्रेवी बनाइयै बनाना उ'नेंई फिर उप्परा दा राजमाएं केह् करना उं'दे जेह्ड़े दानें होंदे गले दे उ'नें शैल करियै मतलब थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां क्रीचना मतलब थोह्ड़ा आखेआ के मलायम आखदे बी हैन ग्रेवी बनाई लैनी उंदी दाने ई ते उ'नेंई बनाना प्ही उ'नेंई जेल्लै तड़कै सु'ट्टियै फिर गड़काना गड़काइयै शैल कोई अद्धा पौना घैंटा शैल पतीले च गड़कन देना यानी के अद्धा पौना घंटा पानी उस्सै स्हाबै दा पाना फिर उत्थै तूं बाद चौल हत्थै कन्नै फिर खाने फेर बड़ा मजा आंदा जेह्ड़े राजमां चौल खाने गी और एह् मेरा फेवरेट ऐ फेवरेट एह् ऐ इसी अ'ऊं बनाई सकदा जि'यां होर एह्दे शा बगैरा मैगी होई मैगी बी बनाना तां इक अच्छा तरीका मिकी सेही ऐ एह् सारा मीं अगर नेईं पता लग्गै तां में टी वी उप्परा जां यूटयूब उप्परा सिक्खना अ'ऊं एह् ते सिक्खने दी बजह् कन्नै गै मिकी अग्गै गै कुतै बी इ'यां बी कोई मौका लग्गी जा बनाने दा तां अ'उं ओह् बी बनाई ओड़दा और बगैरा मैगी कशा इ'यां होई गेआ मतलब होर साग ई गेआ साढ़ै स'रेआं दा जिसी आखदे मस्सटर्ड स'रेआं दा साग ते ढोडा मक्के दा ढोडा जेह्ड़ा फेवरेट मेरा उसी बी अ'उं अच्छे तरीेके कन्नै बनाई सकना ते प्ही छाह् ते ढोडा ते साग ते चार होऐ ते दोस्तो बड़ा गै मजा होंदा खाने दा ते मतलब मेरा जेह्ड़ा फेवरेट ऐ राजमां चौल होई गे जेह्ड़ा अच्छा अ'उं बनांदा एह् में अपनी मम्मी कशा सिक्खेआ घरा की के जिसलै निक्के होंदे मम्मी इसी बनांदी अम्मी अ'उं निक्का होंदा में दिखदा बड़ा शौक उत्थूं दिक्खी दिक्खी दिक्खी में अज्ज एह् बनाना शुरू कीता दा